जय झूलेलाल डान्सिंग मुंहिंजो शौंक़ु आहे मां पाण बि कंदी अहियां मां यूट्यूब ते चेनलस बि फॉलो कंदी आहियां मां टीवी शो बि जामु दिलि सां ॾिसंदी आहियां को बि हिकिड़ो ई टीवी शो नाहे डान्स जहिड़ो जेको मां मिस कयां ॿारनि जो सुपर डान्सर हलंदो आहे मां हू बि ॾिसां वॾनि जो डान्स इंडिया डान्स हलंदो आहे उहो बि मां जामु दिलि सां ॾिसां ऐं जोड़ियुनि जो झलक दिखिलाजा बि हलंदो आहे असां हू सभु पारिवारिक साणु वेही करे ॾिसंदा आहियूं छो जो जेको अलॻि अलॻि तरीक़नि जा डान्स फॉम आहिनि उहो ख़बरु बि पवंदी आहे ॾिसणु में बि अखियुनि खे तृप्ती मिलंदी आहे ॾाढो वणंदो आहे बाक़ी छछंरु आरतवारु कंहिं महिल मूंखे छुटी हुजे त मां पाण बि डान्स करणु हली वेंदी आहियां ऐं जेको मन हिकदमि ख़ुशि थी वेंदो आहे न डान्स करे उहो ॿिए कंहिं कम में मूंखे ख़ुशी न मिलंदी आहे यूट्यूब चेनल में बि अलॻि अलॻि अॼु कल्ह माण्हू पंहिंजा नंढा नंढा विडियोस विझनि माण्हू सेखारण जा बि विडियो विझनि पांहिंजी परफॉम्स जा बि विडियो विझनि त हुन में ॾिसणु में बि मज़ो अचे नया नया गाना ॿुधी करे बि दिलि ख़ुशि थी वेंदो आहे जय झूलेलाल